हलो नमस्कार

नहीं जो हमारे पुराने सिस्टम थे उसमें क्या कमी है तो आप एक बार ऐसा करिए इनको नए करने से पहले जो है इनको देखवाइए और किसी मिस्त्री को बुलवाइए अगर उससे काम नहीं चलता तो फिर बताइए आप हम्म तो जब एक बचा तब तुम बता रहे हो पहले नहीं बता सकते थे

जब एक बचा तब तुम हमें बता रहे हो और तुम्हें पहले बताना था य ज़िम्मेदारी तुम्हारी है कि हमारी है यह नहीं जानते हो कहाँ से मैनेज करेंगे किस किस को कहाँ से चेक लाएंगे कैसे बनाएंगे यह तुमको नहीं पता है हाँ चलिए देखते हैं कुछ करते हैं हाँ हाँ करते हैं कुछ कितने सिस्टमों की आवश्यकता है पन्द्रह और एक का कितना पड़ेगा सौ पचास गुना पन्द्रह यानी कि साढ़े सात लाख सेवन फिफ्टी थाऊ सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड यह आप जो है इनका बिल जो वह हो पहले प्रोफार्मा हमें भेजिए उसको सम्मिट करके मैं सम्मिट करवाता हूँ और क़रीब एक हफ्ते में आपको लगवा दिए जाएंगे हाँ तो कैसे और क्या क्या उसमें अदर जो ख़र्चे होंगे उनको भी ऐड करके हाँ आप भेजिएगा ठीक है अच्छा अब हैं जी चलिए अब जिस कंपनी का प्रोवाइड किया है जिस कंपनी का कहेंगे वह जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे ओके कल तक मिलेगा ठीक है नमस्कार नस्कार